हीअं त मां जुदा जुदा प्रकारनि जूं जेकियूं आहे फिल्मूं ॾिसंदो आहियां पर सभ खां वधीक जेकी मुंहिंजी मनपसंद आहिनि उहे इंक्लाबी पिक्चरूं आहिनि हीअंर जेकर अगर मां पंहिंजी मनपसंद फिल्म जी ॻाल्हि कयां त उहा आहे सिंधी पिक्चर जंहिं जो नालो आहे सन ऑफ सिंधी सन ऑफ सिंधी पिक्चर में इहो ॾेखारियो वयो हुयो त कीअं असां सिंधी जेके आहिनि हिक ॿिए खे जेको आहे नीचो ॾेखारे रहिया आहियूं हिक ॿिए खे मदद न करे रहिया आहियूं हिक ॿिए में एकता न आणे रहिया आहियूं त उन पिक्चर में उहे जेके इंक्लाबी हुया उन्हनि सॼे समाज खे इहो संदेश ॾिनो त असां सभिनी सिंधियुनि खे जे जेको आहे जे अगर हिक सिंधीअ खे तकलीफ़ अची रही आहे त ॿियनि सभिनी सिंधियुनि खे उन्हनि खे गॾु बीही करे उन जी मुसीबत में असां खे सामनो करणो आहे अगर हिक सिंधीअ जे मथां मुसीबत अचे थी त सॼो सिंधी समाज गॾु थियणु खपे छाकाणि त चवंदा आहिनि असां जा वॾा चई विया हुआ हीअ हक़ीक़त आहे त ॿधीअ में ॿलु आहे जे अगर ॿधीअ में ॿलु हूंदो त असां सिंधी सॼे देश में असां अनाज जे दाणनि वांगुरु बिखरियलि त आहियूं पर जेके असां जी एकता जा किस्सा आहिनि उहे अञा बि मज़बूत थी वेंदा